آپ کو اپنا ہم کیا بتائیں کہ ایسے ایک شخص کے ساتھ کام کرنا مشکل تھا میری بنتی ہی نہیں تھی پھر لیکن آپس میں بات چیت ہوئی اچھے انسان تھے وہ اچھے شخص تھے تو اور ان سے بات چیت ہوئی بھئی کچھ خود ہم سمجھے کچھ ان کو سمجھا انہوں نے ہمیں سمجھا تو کام کرنے میں انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا اس وجہ سے مجھے ان کے کام کرنے میں کام کرنا اچھا لگا اور میں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہم نے ان کے ساتھ کئی کام کرے اس ٹائم کا وقت اچھا تھا بھئی انہوں نے میرا ساتھ دیا باتیں بتائیں کام کرنا تو مشکل تھا ان کے ساتھ لیکن ہاں اگر جب کام کرا ان کے ساتھ اس شخص کے ساتھ تو اچھا لگا اور ہم ابھی بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں